اتر پردیش میں تفریحی کی کئی مشہور شکلیں ہیں جو لوگوں کو روحانی اور ذہنی سکون دیتی ہیں یہہاں کی تفریح صرف ماڈرن مالس یا سنیما ہالس تک محدود نہیں ہیں بلکہ پرمپراگت کلاؤں میں بھی لوگ بڑے شوق سے حصہ لیتے ہیں سنگیت اتر پردیش سنگیت کا ایک بڑا کیندر رہا ہے بنارس اور لکھنؤ گھران دنیا بھر میں مشہور ہیں ٹھبری دادرا بھجن اور غزل یہاں کے لوک سنگیت میں عام ہیں کلاسیکل میوزک کے ساتھ ساتھ بھکتی سنگیت بھی لوگوں کو کافی پسند ہے نرتیہ کتھک جو بھارتیہ شاشستتری نتوں میں سے ایک ہے اس کا گہرا سبندھ لکھنؤ اور بنارس سے ہے اس کے علاوہ گرامین علاقوں میں لوک نتیہ جیسے راسلیلا اور نوٹنکی بھی کافی لوکپری ہیں سنیما آج کے دور میں لوگ سنیما دیکھنا بہت پسند کرتے ہیں پی وی آر آئین ایکس اور ویو سنیما جیسے ملٹیپلیکس تھیئٹر شہروں میں بہت پاپولر ہے بالی ووڈ کے ساتھ ساتھ بھوجپوری سنیما بھی پوروانچل لوگوں کو بہت پسند آتا ہے تھیٹر اینڈ نوٹنکی رام لیلا اور نوٹنکی اتر پردیش کے پارمپرک نتیہ روپ رہے ہیں یہ اکثر میلوں تیوہار اور گاؤں کے چوپالوں میں ہوتے ہیں ان میں گیت ناچ اور کہانیوں کے مادھیم سے ہی لوگوں کا منورنجن ہوتا ہے یہ سب